हैलो ए एमेज़ॉन मां तव्हां खां हिकु जीन ख़रीदु कर जींस ख़रीदु करी हुई पर उहा मूंखे घटि सम्झ में आई आहे छाकाणि त उन जी फिटिंग मूंखे बराबरि न आहे इन करे तव्हां मूंखे ॿुधाईंदा त मां हीअ कीअं तव्हांखे वापसि करिणो आहे कहिड़े नमूने तां उहा मुंहिंजी थोरी मदद कंदा छाकाणि त उन में कहिड़े पेज में मूंखे वञिणो आहे उहो तव्हां ॿुधाईंदा त मुंहिंजे मथां तव्हांजी महिरबानी थींदी महिरबानी करे उहो मूंखे ॿुधायो त कहिड़ी रीति मां तव्हांखे वापसि मोकिलिया इहा शइ